میں اپنے لینڈ لائن بل کی پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی تھی لیکن اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ جو پیسے میرے اکاؤنٹ سے کٹے ہیں کیا وہ اصل بل کے مستق مطابق ہیں یا نہیں ایسے میں سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ میں اپنے بینک کی ہیلپ لائن پر کال کروں میں انہیں اپنا اکاؤنٹ نمبر اور ٹرانزیکشن کی ڈیٹ دے کر پوچھوں گا کہ لینڈ لائن بل کے لیے کتنی رقم کٹی ہے میں آپریٹر سے یہ بھی کنفرم کروں گا کہ کیا یہ ٹرانزیکشن صحیح طریقے سے ہوئی ہے اور کیا وہ اماؤنٹ وہی ہے جو میرے بل میں لکھی گئی تھی اگر کوئی فرق یا ڈسکرپنسی ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹرانجیکشن کی ڈیٹیل مجھے ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج دیں تاکہ میں اسے کمپیئر کر سکوں اپنے لینڈ لائن بل کے اماؤنٹ کے ساتھ اسی طرح اگر مجھے لگے کہ بل زیادہ کٹا ہے یا غلط رقم کٹی ہے تو میں ترنت بینک سے اس میٹر کی انکوائری رجسٹر کرواؤں گا ساتھ ہی میں اپنے لینڈ لائن سروس پرووائڈر سے بھی رابطہ کروں گا تااکہ دونوں طرف سے کنفرمیشن مل سکے اس طریقے سے میں انشور کروں گا کہ میرے پیسے صحیح جگہ اور صحیح اماؤنٹ میں کٹے ہیں آج کل آن لائن بینکنگ اور آٹومیٹک ڈیڈکشنس میں چھوٹی سی غلطی بھی کسی بڑے پرابلم کا سبب بن سکتی ہے اس لیے ہر ٹرانجیکشن کے بعد اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے